मेरा नांऽ अंजू ऐ में रुट्टी बनाना अपने घरा सिक्खेआ अपनी मम्मी कोला अस राजमाह् चौल साढ़ी फैमली रहती है राजमाह् चौल बनाने आस्तै पैह्लें सानूं प्याज बगैरा कट्टने पौंदे ते टमाटर बगैरा फिर उ'नें गी फिर कड़ाही च तेल पाना फिर ओह्दे बिच्च सारा मसाला पाना फिर बिच्च राजमांह् पाने फिर राजमाह् आह्ला पानी होंदा ओह् पाना फिर बनाने फिर बिच्च गरम मसाला पाना ते फिर राजमाह् चौल बनाने ते चौलें आस्तै पैह्ले पानी रक्खने पौंदा फिर चौलें गी धोना पौंदा उ'नें गी साफ करना पौंदा फिर बिच्च पाइयै ओह् बनी जंदे फिर साढ़े राजमाह् चौल त्यार होई जंदे साढ़ी घरेलु रेसिपी ऐ राजमाह् चौल जां फिर साढ़ी डोगरी दी मद्दरा स्हेई ऐ मद्दरा बनाना होंदा जि'यां कि मद्दरै बिच्च पैह्लें देसी घ्यो पांदे फिर बिच्च जि'यां गरी होई गी सुहारे मतलब कि सब कुछ मेबे बगैरा बी पाने फिर फिर बिच्च सूजी पानी पौंदी फिर उस्सी शैल करियै मिक्स करी लैना फिर बिच्च दुद्ध पाई ओड़ना फिर ओह् शैल मद्धरा बनी जंदा एह् साढ़ी डोगरें दी कि ओह् ऐ बनाने दा तरीका ऐ